ضلع غازی آباد میں جیسے كہ ضلع میں دستیاب كچھ مقامی ہیں تو آپ بتا دیجیے كہ كیسے فلیٹ لیتے ہیں وہاں كتنا ریٹ چلتا ہے اور كیسے كیسے فلیٹ بنے ہوئے ہیں وہاں اور فلیٹ كے زمین كیسے لیتے ہیں اور كیسے كتنے بیچتی ہے اور گھر مكان كیسے ہیں وہاں كیسی جگہ ہے اچھی جگہ ہے یا بیكار جگہ كی ریٹ كتنی ہے اچھی جگہ كے كتنے ہیں تو ہمیں صحیح صحیح طور پہ بتا دو تو ہمیں بھی وہاں لینا ہے كیونكہ زمین خریدنی ہے یا فلیٹ لینا ہے جیسے بھی ہمارا حساب بنے گا تو آپ ہمیں بتا دیجیے كیسے كیسے وہاں ریٹ چلتے ہیں فلیٹوں كے اور زمینوں كے یہ بتا دیجیے